میرا خاندان میرے شوق کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ساری چیزیں کرتا ہے جیسے کہ میرے ماموں اور خالہ وغیرہ میرے اخراجات کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں کہ میری فیس جمع ہوئی یا نہیں اور وہ اِسی طریقے سے میرا جو یہ شوق ہے پڑھائی کا اور کیلیگرافی کا اِن سب چیزوں کا وہ بڑھانے میں وہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور میرے ماں باپ بھی جو پہلے لکھنؤ میں رہتے تھے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنا خاندانی گھر ہمارا چھوڑ کے آٹھ سال سے میرے ساتھ یہاں علی گڑھ میں رہ رہے ہیں جس کی وجہ صرف یہ ہے میرے شوق کو آگے بڑھانا اور میرے شوق میں اضافہ کروانا وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور ایعلیٰ مقام پر پہونچوں اور اعلیٰ مقم پر پہونچنے کے بعد اُن کا نام روشن کروں تو میرے خاندان میں سبھی ایسا ہے کہ سبھی میرا ساتھ بہت زیادہ دیتے ہیں سبھی میرے پڑھائی کا اور میرے شوق کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں تو میرے جو شوق ہے وہ ایک گھومنا بھی ہے جس میں وہ لوگ کافی زیادہ ساتھ دیتے ہیں اُن کا یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جانے سے منع کر دیں وہ بلکہ اور زیادہ میرا ساتھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ اور سیکھنے کو ملے گا تمہیں تو اُن کا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان باہر جاتا ہے لڑکی باہر جاتی ہے تو اُسے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اِس لیے میرا پورا خاندان کوئی مجھے کہیں جانے سے منع نہیں کرتا ہے میرے یہ جو شوق ہے پڑھائی کا کیلیگرافی کا باہر گھومنے کا اِن سب چیزوں کا جو شوق ہے سب میرا پورا خاندان میری اُس میں مدد کرتا ہے میرے اخراجات کو سنبھالنے میں میری مدد کرتا ہے میرے ہی کیا کیا خواہشیں ہیں اُن سب کو دیکھتا ہے میرا خاندان اور میرے ماں باپ تو بلکہ یہاں پر علی گڑھ میں آٹھ سال سے رہ رہے ہیں میرے ساتھ تاکہ مجھے کوئی گھر کا کام نہیں کرنا پڑے تاکہ مجھے کوئی یہاں پہ آ کے تکلیف نہ ہو پڑھائی میں میرے کوئی تکلیف نہ آئے میرے شوق میں کوئی کمی نہ ہوں اِس وجہ سے وہ سب میری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اُن کا جتنا بھی میں شُکر کروں اتنا زیادہ کم ہے اُن کے لیے میں جتنا بھی کروں وہ سب کم ہی رہ جائے گا ہمیشہ